ओइ अ दिनै माबा माहोनोमोनलाय शेडिं शेडिंखौ शेडिं पेन्सिल शेडिं अ दे दे पेन्सिल शेडिं अ र' अके माबा लाबोखादोंदा थु लिरनानै लानो पेन्सिल्स नाम्बार माबा जोंहा ओरैनो पेन्सिल औ पेन्सिलफोरखौ जों ओरैनो गासै माबा उम आठथा पेन्सिल आठथा पेन्सिल बाहायो उम आमफ्राय ट'ना मोन्थाम ट'न दं फार्स्ट सेकेन्ड थार्ड थ' फार्स्ट ट'ननि थाखाय फार्स्ट ट'ननि थाखाय फार्स्ट ट'ननि थाखाय अवान टु थ्रि फ'रसिम नाम्बारखौ बाहायदो आमफ्राय सेकेन्ड ट'ननि थाखाय फाइभ सिक्स सेभेनखौ बाहायदो आमफ्राय थार्डनि थाखाय बै उननि उननि नाम्बार्स ओइट नाइन टेनखौ बाहायदो आरो बिदिनो ट'न दङ होम आमफ्राय होनबा बेबायदि आमफ्राय बहाय जोङो बे ट'नखौ माबायदि बाहायो होनोब्ला साप'स नोङो मोनसे बे फिगार बानायनोसै हा बे फिगारखौ बे फिगाराव नोंहा माखासे लाइट इन शेडखौ होनांगौ जायोथ' बहाय नोङो माबा खालाम नांगौ उम माहोनोमोनलाय उम फार्स्ट ट'ननि थाखाय जेन'बा नोङो हमनानै लानांगौ जे मोनसे साइडनिफ्राय नोंनाव नोंनि सबिआव लाइटा फैदों साप'स नों हमनानैला नोंनि आथिंनिफ्राय मोनसे लाइटा फैगोन आरोखि हा आमफ्राय बहाय नोङो आमफ्राय बै फारि बायदि फार्स्टनि सेकेन्ड थार्ड होनायखौ फोरोंनायखौ बेखौ नोङो बेबायदियै बाहायनांगौ आरो जेन'बा नोङो हमनानै लाबाय नों नोंनि नोंनि ड्र'उविंनि फिगारनि माबाया जेन' साना आखसिथिं फैदोंब्ला नोङो बै बै बिबायदियैनो माबादो औ